हँ कहलिऐ कि जे हमरा जाए के छै अमरनाथ इहाँ से जैबे एहाँ से जयबै कहाँ कटरा आर जाइत छै एहाँ से जयबै मतलब भूलीयो जाइत छियै इहाँसँ बस से जयबै आ ऊँहा बैष्णबदेवी घुमि बैष्णबदेवी ओने जाइत छै बसे आर अने छोटको गाड़ी जाइत छै

खाना अपन हँ तऽ खर्चा जादे लगते तैयो कतेक लगतै हँ सत्रह अठारह गो आदमी होउ आब हँ आब एक गो गाड़ीमे होयतै की हँ हँ हँ आ दू गो गाड़ी होय जयते ओकरामे लगैत छै एक एक गो कै गो अँटबे करते दश गो लोग बारह गो होयतै एगो पर दू गो हँ तऽ दूगो गड़ी हमरा कै देबै हँ अगर अहाँ तऽ हम जयबै तब तकर बाद तऽ फेर जाइत छै वहाँ से किदेन पैदलो आर जाइत छै की कहाँ आ कनियाँ लै के जैबे कै तारीखके मने अथि करियै पलान कै तारीखके बढ़िआँ कै तारीखके बढ़िआँ होयतै अभी नहि होयतै सही सोलह सत्रह तक लगैत छै करबै बिचार हँ सत्रहे तारीख के करबै हँ तब बिचार करिके करबे तऽ गड़िया कतेक आदमीमे होए जैतै कम से कम कतेक भाड़ा होयतै लगि जैतै किछु कम किछु कम ओकरामे करबै ओतेक रूपा लगतै पन्द्रह हजार पंद्रह हजार नहि जादे भेलै हँ छै अच्छा तऽ बैष्णबदेवी धामे पर चलि जेबै की नहि नहि आब गाड़ी आर चलि जाइत छै पहिने आर नहि जाए रहै आब तऽ देखैत छियै सब लोग जाइत छथिन बुतरू बच्चा आरके गोदीमे लै कऽ बहुत आर गाड़ियो जाइत छै समान ओमान रखलहुँ बैष्णबदेवी जाइत छै ने तऽ बहुते सारा समान ओमान भी लैके लोक सब जाए रहै खाली देह रहै तऽ भाड़ा ओरा चढ़ि के लोक जाए रहै

हँ हँ हे होय जैते अच्छा खर्चाके चिन्ता नहि करबै आब पूरि गेलै हमे चलि जयबै आब धामे परमे पहुँच जयबै उतर जयबै ठीक